الرجی کئی طرح کی ہوتی ہے اور کئی لوگوں کو الگ الگ طرح کی الرجی ہوتی ہے جیسے کہ بعض لوگوں کو دھوپ سے الرجی ہوتی ہے کہ جب دھوپ کی روشنی ان کے اسکن پر ان کے کھالوں پر پڑتی ہے تو اس پر داغ ہو جاتے ہیں وہ لال ہو جاتے ہیں کسی کو پانی سے الرجی ہوتی ہے کہ وہ بارش میں اگر زیادہ نہا لے اور پانی میں زیادہ رہ لے تو اسے سردی زکھام اور نزلہ یہ سب ہو جاتا ہے اور بعض لوگوں کو کیمکلس اور دھول سے دھول وغیرہ سے الرجی ہوتی ہے تو ان سے بچنے کے لیے وضاحت یہ ہے کہ ان جس کو دھوپ سے الرجی ہے وہ دھوپ میں زیادہ دیر نہ رہے جس کو پانی سے الرجی ہے وہ پانی سے زیادہ سے زیادہ بچنے کی کوشش کرے اور جس کو کیمکل سے الرجی ہے وہ کیمکلس کا یوز نہ کرے یا ان کیمکلس کے پاس نہ جائے اور اگر کسی کو الرجی ہو بھی جاتی ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس یا حکیم کے پاس فوراً دکھائے